जी हाँ क्या आप ओला से बात कर रहे हैं सर हाल ही में मैंने एक कैब बुक की थी जिसे मैं सवारी करके आया था तो मुझे जाँच करना है कि आगे भविष्य में मुझे वह कैब मिल सकती है सवारी करने के लिए